माछ मारैके लिए जाइ छै कोना माछ मारल जाइ छै जेना छै दवाइ दैके मारल जाइ छै माछ मछली जेना कि होइ छै जालसे निकालैके चाही ओहोसे दवाइ दैके निकालै छै मछली तब जाके जे छै ओसब मरि जाइ छै मरलाके बादमे ओहिमे बहुत गन्दगी आ जाइ छै अएलाके बादमे गन्दगीसे बहुत रहै छै गन्दगी ओहिमे चिड़ै जाइ छै बगुला चिल्हा ओसब जानवर जाइ छै ओहिमे हर तरहके पक्षी जाइ छै ओ पक्षीसभ पानि पिए से लिए जाइ छै ओ तकरासे मरैके लिए गन्दगीसे बेमारी फैलि जाइ छै ओसब जा करि गाइ गोरू जतेक रहै छै ओहि सबमे जाइ छै पानी पिएके लिए ओहि सबसे बेमारी फैलै छै आदमी कोनाके मछली पालन करतै ओ मछली वएह पालनसे बहुत होइ छै अथी से मछली कोना पिटैके चाही पिटैके चाही जालसे पिटैके चाही मछली जिन्दा निकलैके चाही ई तरहेके निकलै छै मछली आब ओ तऽ सबसे बहुत रहै छै अथी होल तऽ ओहि सबसे निकालतै निकालतै मछली जाइ छै कइसे निकालतै तऽ जालसे निकाललाके बाद मछली बहुत स्वस्थ रहै छै ओ ताजा मछली रहै छै ओहिसे कोइ बेमारी नहि फैलै छै आओर ओ दवाइ गिरेलाके बादमे मछली मिलै छै गिरै छै ओहिमे जाइ छै साँप जाइ छै बिझ जाइ छै ओसब पानी पिलाके बादमे जाइ छै ओसब गन्दगीसे बेमार फैलै छै ओसब बेमारके बादमे तब जाके वएहसब बातसे बहुत नाराज अथी होइ जाइ छै ओसब एहि तरहसे मछली पालन खद्धामे नहि गिरबै छै तऽ ओकरा पालन करैले बहुत अच्छासे रहै छै निकालैके चाही तऽ कइसे निकालतै उस जालसे निकालैके चाही जालसे निकालि करिके आओर तब जाके ओ सबसे आओर निकालैके चाही ओसब ओहिसहिए से तब ओहिसे बाद आओर जे कि छै अथी जा कोनाके करि करिके ओकरा करबै नहि करबै रखबै मछली अच्छा रहतै आओर मरलाके बाद हुन्ने दवाइ गिरेलाके बाद मछली मरिए ने जाइ छै सब मरलाके बादमे बहुत अथी होइ छै गन्दगी खुशबूसे बेमार अथीसे बदबूसे बेमार गिरै छै आदमी आदमी जएतै तऽ आदमी ओहिजाँ महकसे बेमार गिर जेतै जानवर कोइ जएतै जानवरे ई कोइ बेमार गिर जएतै पक्षी जएतै कोइ उड़ैवला पक्षी होइ छै जेना ओसब जाइ छै गिर जएतै तऽ ओसब पानी पितै भाइ गन्दगीसे ओहिमे नहि लोल ढकि सकै छै गिरै सकै छै ओहिमे कि बहुत बदबू आबै छै ओ अथीसे पानीसे मछली मरलाके बादमे इएह सबसे होइ छै जा करिके इएहसब बतैला हो जाइ छै सहिए इएहसब होलै तब सब कहानी जा करिके ओकरा सबसे बहुत रहै छै बहुत अथी मछलीके पालनके लिए ओकरा आगे आगे आगे आगे जाइते जाइते छै मछली पालनके लिए बहुत अथी रहै छै ओहि सबसे रहै छै आब हमे कथी से ओ मारिए मछली ओ सबसे दवाइसे नहि मारैके चाही मछली गिरेलाके बाद जालसे पिटैके चाही मछली वएहसब हो जाइ छै ओहि सबसे बहुत अथी रहै छै लोक आओर सब आब एकरासे अथी छै मछली रहै छै बहुत स्वार्थ शान्तिसे पानीमे